دیہی علاقوں میں کسانوں کو درپیش مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کئی مسائل ہیں ان میں اس میں سے ایک مالی مدد ہے یعنی اگر مالی مدد کی بات کریں تو کسانوں بہت سارے کسان ایسے ہیں جن کے پاس کہیں سے مال مالی امداد نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں پہ وہ اور کیونکہ وہ بےچارے اپنے کھیتی میں ہی اس میں لگے رہتے ہیں اور اسی کھیتی اور اپنے کسان میں ہی محدود رہتے ہیں او اور اسی طرح موسم کی تبدیلی کا بھی سامنا ہوتا ہے کبھی سیلاب آ گیا کبھی طوفان آ گیا ان کی فصلیں خراب ہو جاتی ہے تو یہ سارے مسائل سے ان کو سامنا کرنے پڑتا ہے لیکن موسم کی تبدیلی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ کبھی سیلاب آ گیا کبھی سال میں ایک بار دو بار اس لیے موسم کی تبدیلی کا سامنا کم کم پڑتا ہے لیکن تکنیکی مدد کی بات کریں تو سب سے زیادہ اس کی اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ عام طور سے جو کسان حضرات ہوتے ہیں وہ نالج سے بہت دور ہوتے ہیں اور بہت سارے گومینٹ کی طرف سے بہت سارے ایسے وسائل رہتے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سے پیسے لے سکتے ہیں ان کو سہولیت مل سکتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں اور اسی طرح چھوٹے جو پیمانے کے کسان ہیں اور ان کو ان کو تربیت اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح کھیتی کی جاتی ہے اور کس طرح کی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے فصل کو بڑھایا جا سکتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے کھیتی نہیں کر پاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے